हाँ हाँ मैं जितेंदर बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा आपको डायबिटीज़ है आपको डायबिटीज़ के हाँ बोल आपको अच्छा डायबिटीज़ है तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे फ़ूड आइटम हैं जो अवोइड कर सकते हैं जो आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ाने से आप को रोक सकते हैं बहुत सारी जैसे के आप अपना अनाज का लेवल आप कितनी चपाती खाते हैं कितनी रोटी लेते हैं हैलो

बनाना ले सकते हैं गोआवा ले सकते हैं जामुन आते हैं वह आप ले सकते हैं यह सारे जो मतलब यह भी फल मीठे हैं पर आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यह फल आप खा सकते हैं ऐप्पल भी खा सकते हैं जो आपके आइरन लेवल बढ़ा दे और आप प्लस उसके साथ में इवनिंग में या मॉर्निंग में आपको टाइम मिलता है जब भी कभी टाइम मिलता है तो आप अपने आप को आधा घंटा वॉकिंग में दे सकते हैं पर जिससे आप का शुगर लेवल न शुगर का लेवल मेंनटेन रहे प्लस आप अपनी मेडिसिन को भी टाइम पर लें आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज़ के लिए हलो योगा के बारे में भी आपको बता सकता हूँ योगा करने से भी शुगर लेवल मेंनटेन रहता है योगा करने से मेंटली भी हम जो डिस्टर्ब रहते हैं पूरे दिन के अंदर उसको भी हम सही से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं अपना शुगर लेवल क्योंकि मैक्सिमम कभी कभी यह भी होता है की शुगर लेवल स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है इन्क्रीज़ हो जाता है बढ़ जाता है तो आप वॉक करके और अपनी डाइट के अंदर मोडिफाइ कर के सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं प्लस आपको खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम जो रोल होता है वह डायबिटीज़ का खाने पीने से ही होता है तो जो भी हम खाते हैं उसी से हमारे शुगर लेवल बढ़ता है घटता है तो हमें खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हाँ आप कौन क्या कह रहे हैं आप हाँ दवाई कम तो आपकी इंसुलिन लेवल कम इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ेगा तभी हो सकता है क्योंकि मेडिसिन कम का कम का ऐसा होता है की दवाइयाँ कम नहीं होती है जैसे जैसे हमारे एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन कम ही बनता है तो इंसुलिन जब कम बनता है तो हमें मेडिसिन बढ़ानी पड़ती है कम नहीं करनी पड़ती है इसमें यह हो सकता है कि आप अपने खाने खाने पर कंट्रोल करके अपनी गोलियाँ कम कर सकते हैं जितना आप कम खाएंगे उतना गोली की डिमांड आप की बॉडी को कम होगी क्योंकि जितना हम ज़्यादा खाते हैं उतना हमारे बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़्यादा ज़रूरत होती है टैबलेट की और और वेट भी आपका आपका वेट भी है तो आपको कम करना पड़ेगा ज़्यादा वेट की वजह से भी क्या होता है हमें डायबिटीज़ की गोलियाँ बढ़ानी पड़ती है या डोज़ हमें बढ़ानी पड़ती है ओके थैंक यू